एक लाख इक्कीस हज़ार चार सौ एक तीन लाख इक्यावन हज़ार नौ सौ पाँच चार लाख चौंसठ हज़ार सात सौ चार तीन लाख ग्यारह हज़ार आठ सौ पाँच छः लाख तेईस हज़ार पाँच सौ एक